हाथसँ बनल कपड़ा रेडीमेड कपड़ासँ बहुत अलग होइत अछि हमसभ जे छै हाथसँ बनल जे छै स्वेटर पहिरैत छी जे कि बहुत्त गर्म रहैत यए बाजारसँ जे छै स्वेटर कीनैत छी ओ ओतेक जे छै हमरासभके गर्मी नहि दैए जतबा हाथसँ बुनल स्वेटर जे छै हमरासभके गर्मी दैए आ हाथसँ बनल जे छै टिकाऊ से होइए बजारसँ जे कीनैत छी ओकर कोनो गारंटी नहि रहैए कतेक दिन चलत नहि चलत लेकिन अपन हाथसँ बनल स्वेटर जे छै बहुत दिन तक चलैए आ अपना मनपसन्द जे हिसाबसँ चाहैत छी ओहि हिसाबसँ जे छै से बुनवा लैत छी सिलवा लैत छी रेडीमेड पेंटे शर्ट हमसभ जे छै कीनैत छी तऽ कखनहु लम्बाइमे पैघ भए जाइए तऽ कनिटा अपन जे छै फिट नहि बुझा पड़ैए लेकिन कपड़ा लए कऽ अगर सियाबैत छियै तऽ अपन जे छै नापके मुताबिक पूरा फिट सियाबैत छी आ ओ सिलाइयो टिकैए रेडीमेड कपड़ाके तऽ सिलाइके तऽ कोनो गारंटीए नहि रहै छै आइ कीनू आइयो फाटि जायत आ कि जए दिन चलए ओकर तऽ भगवाने भरोसा छै रेडीमेड कपड़ाके ओहोमे जे छै रेडीमेड कपड़ा किनलियै आब अहाँकेँ फिट लागत या नहि लागत लेकिन अपनासँ जे सियाबैत छी अपनासँ नाप दऽ कऽ तऽ ओ जे छै से पूरा फिट लागैए ताहि दुआरे हम तऽ पसन्द करैत छियै जे अपनासँ जे छै कपड़ा लए कऽ सियाबैत छी स्वेटरो जे छै अपन ऊन लए कऽ जे छै बुनवबैत छी अपन बुनल स्वेटरो पहिरैत छी